मुंहिंजो हिकु नंडो भाउ आहे त हुन मूंखे हिकु ॾींहुं पुछियांईं त तव्हां ड्रॉईंग कीअं ठाहींदा आहियो त मां हुनखे ॿुधायो ड्रॉईंग कीअं ठाही वेंदी आहे त मां उनखे चयो ड्रॉईंग ठाहिण लाइ असांखे पहिरीं पेंसिल सां आउटड्रॉ करणु खपे उन खां पोइ अगरि आउटड्रॉ सुठो लॻियो त हुन खे प्रॉपर ठाहिण खपे ऐं उनखां पोइ हुनमें कलर भरिजणु खपे त हुन मूंखे चयांईं मूंखे बि हिकु ॾींहुं पेंटिंग ठाहिणी आहे त मां चयो तू बि ट्राए कर तू बि ट्राए कर त हुन बि सुभाणे खां ट्राय कई ऐं उन ज हीअं ट्राए कई त हुनि हुनजो हथ हुत में सुठो वेई रहियो हो त हुन बि पेंटिंग ड्रॉईंग करण लाइ चालू कईं त हिकु ॾींहुं हू मूंखे अची चए थो त मां तव्हां खां वधीकु सुठी पेंटिंग ठाही आहे माण्हू चवनि था तूं ॾाढो सुठो पेंटर आहीं त मां चयो अच्छा मूंखे बि ॾेखारु त हुनि वधीकु सुठी पेंटिंग ठाही वई मूंखां बि ऐं मां ॾिठो ऐं मां बि हुनिजी तारीफ़ु कई ऐं मूंखां वधीकु तारीफ़ु हाणे मुंहिंजे नंडे भाउ जी थींदी वेंदी आहे